अॼुकल्ह त असांजे देश में अॼुकल्ह त दहेज डाजू ॾियणु मना आहे पर माउ पीउ जी दिलि न मञींदी आहे न माउ पीउ पांजी धीउ खे खाली हथु त घरो न कढंदो न कुझु न कुझु ॾींदा ई आहिनि तोहफ़े जे तौर ते जीअं त कुझु बि थियो ॾाजो ठाहे की माण्हू त ॾाजो ठाहे ॾींदा नी बैग ठाहे ॾींदा नी जंहिंमें वॻा सोन वॻा हूंदा नी चांदीअ जी पायल हूंदी आहे सोन हूंदो आहे अहिड़ी घणियूं शयूं आहिनि अॼुकल्ह अॼुकल्ह की माण्हू सोन जो सैट ॾींदानी चांदीअ जी पायल ॾींदानी हुअं त दहेज असांजे शहर में न मना आहे लेकिन माउ पीउ जो दिल आहे न उहो मञींदो न आहे त उन्हनि खे खाली हथु कीअं कढ़ंदा धीउ खे हिन करे उहे कुझु न कुझु तोहफ़ो ॾींदा ई आहिनि धीउ खे जेको धीअ लाइ पुजे माण्हू उहो कंदो ई आहे अॼुकल्ह माण्हू सभु कुझु ॾींदा आहिनि धीउ खे लेकिन माउ पीउ खां जेको पुजंदो माण्हू पंहिंजी हस्ती अनुसार ॾींदो आहे जंहिंजी जहिड़ी हस्ती हूंदी आहे माण्हू उन अनुसार पंहिंजी धीउ खे ॾींदो आहे भाई जीअं त वॻा थी विया पर्स थी विया चुड़ियूं थी वियूं कंबल थी विया सोने जी सोने जो हार थी वियो चांदीअ ई पायल थी वई सैंडल थी वियो अहिड़ा घणा ई इलाही तोहफ़ा आहिनि इलाही तरीक़े जा जेके माउ पीउ पंहिंजी धीअ खे ॾींदा नी जेके चाचा चाची मामा मामी सभु कोई ॾींदा नी जेको पंहिंजे सहुलियत जे अनुसार ॾींदो आहे की पलंग ॾींदानी किन में रिवाज आहे पलंग ॾियण जो के अलमारी ॾींदानी के फ्रिज ॾींदानी हर को पंहिंजी हैसियत अनुसार पंहिंजी धीउ खे कुझु न कुझु ॾींदो ई आहे कोई बि कोई बि सिंधी परिवारु या कोई बि पंहिंजी धीउ खे खाली हथु घर खां न कढ़ंदो आहे चवंदा आइन धीअ खे ॾेअण ज़रूरी हूंदो आहे वैसे त दहेज मना कंदानी लेकिन इयो आ न पांजी धीअ खे ॾेअण सां लॻंदो आ की हल पंहिंजी धीउ खे थोरो कुझु त ॾियो मो जो मां नी ॾिबो आ भाई छोकिरे वारनि खे भाई जीअं कुझु बि थी वियो जीअं शादी में पाटी वग़ैरह थी वई कुझु बि थी वियो जेको ठवंदो आहे उहो त करिणो ई पवंदो आहे भई शादीअ में माण्हू कुझु बि ॾेई रखंदो आहे की सोन जो चुड़ियूं ॾींदानी पंहिंजी धीउ खे के कननि जो वाला ॾींदानी जेतिरो जंहिंजी हस्ती हूंदी आहे के मुंडरी ॾींदा नी के त वीचारा अहिड़ा आहिनि कि कुझु बि ॾई पाईंदा नी लेकिन ॾियणु ज़रूरी हूंदो आहे धीउ खे जेके बि तौहफ़ा ॾियो था अॼु धीउ ॿे जे घर वेंदी शादी करे पराए घर वेंदी त हुनखे ॾियणु ज़रूरी हूंदो आहे भई तव्हांखां जेको पुजे कुझु बि ॾियो भले ज़रूरी न आहे त सोन जो सैट ॾियो जो मर्ज़ी तव्हांजी हैसियत अनुसार ॾियो